आमच्या गोंयान खूब भेदभाव दाखयता भायले लोकांक पण भायर जर आमी गेल्यार जाल्या केन्नाच भेदभाव करिनात ते उलट आमकां खूब मान दितात कित्या खातीर तांकां दिसता की अतिथी देवो भव म्हणजे जे कोण भायले कोण येता ते देवा भशेन देवाचेच सेवा केल्ले भशेन जाता म्हूण भायले लोक कोणीय आयले की ते खूब सेवा करतात पूण आमचे गोंयकार गोंयचे लोक जे आसात ते तशे विचार करिनात तांचो विचार कितें आसता ना आमचें गोंय आमी कित्याक आयकूंक जाय तांचें ताणें आमचें आयकूंक जाय म्हूण भायले लोक कोणीय आयले ते बाबडे हांगां मार खावन वतात कसल्याय गोश्टीक तांकां गोंयचो लोक मारता आनी सोडटा पण हांव जेन्ना इतलें ट्रॅवलींग केलां म्हाका खंयच हें अडखळूंक ना वता थंय म्हाका आमकां मान मेळ्ळे रिसपॅक्ट आशिल्लो सगले कडेन विचारपूस करताले सेवा करतालीं पूण म्हाका एक खूब वायट दिसता सांगपाक की आमच्या गोंयान हें जायना